पाल्तू जानवर जानवर जानवर त मूंखे पसंदि बिल्कुल बि न आहिनि कुतो ॿिली इहे त घर में पालण जहिड़ा न आहिनि हमेशह हुननि खे ॿाहिरि पालणु खपे ॿाहिरि उन्हनि खे खीर ॾियो रोटी ॾियो कुझ बि ॾियो पर घर में इहे न पालजनि घर में हिननि खे पालण लाइ हिननि जे घर में शुद्धता न थींदी आहे उहो हुते हुते पिया किन हणंदा हुते हुते पिया किन कंदा इन करे उन्हनि खे घर में त न पालिजे बिल्कुल बि न हा असांजी गाय माता गांहि माता असां जानवर न चवंदा आहियूं उन खे उन खे असां माता जो दर्ज़ो ॾिनो आहे उहो असांजा सभु कश्ट लाहींदी आहे हमेशह घर में पहिरीं रोटी थी उहा गांहि माता जे लाइ कढणु खपे पहिरीं रोटी गांहि माता जी कढिबी आहे उन घर में बरकत थींदी आहे गांहि माता असांजा सभु दुख दूरि कंदी आहे गांहि माता खे कॾहिं बि जानवर न चवणु खपे गांहि माता गांहि माता तव्हांखे हमेशह खीर ॾींदी आहे शेऊं ॾींदी आहे शेरे मां पंहिंजो जेको गऊं मुत्र हूंदो आहे उन मां केतिरो औषधियूं ठहंदियूं आहिनि गऊं मुत्र घर में शिटकण सां सभु असांजा सुठा सुठा घर सुठो थी वेंदो आहे वाएब्रेशन सब सुठा थींदा इन गऊं मुत्र खे शिटकण सां कल्ह बि काई काई अबिलाज विला न ईंदी आहे शेणू शेणे मां केॾे बि नस्ल थियनि था शेणे हर कै ॻाल्हि ए कम में ईंदो आहे पाण गांहि माता जो दर्शन करण सां इहे असांजा सभु दुख दूर थी वेंदा आहिनि गांहि माता हमेशह गाय माता असांजी राष्ट्र माता आहे गांहि माता खे हमेशह सां माता ई चवंदा आहियूं